हम बच्चासने इ खाली मनोरञ्जन लिअऽ खाली समयमे जेनाकि खेलै खेलयछिये अगर खाली समयछै तऽ खेलै वूलै लऽ आ क्रिकेट व्रुकेट जेना खेलैछै तऽ ओ इसमे अपन अथि करैछे आ खेलैछै आओर जेना ओथि खाली समय रहैछे तऽ टी वी उ वी देखैछै अपन मूवी वूवी देखैछे या बाइ यऽ कम्प्यूटर रुममे कम्प्यूटर सनि चलाबएछै अपन खाली समयमे जेनाकि अपन खाली समय छै तऽ अपन अपन अथि किछु करैछे जेना कम्प्यूटरमे गेम वूम खेलैछै यऽ अपन कोडिङ्ग वोडिंग करैछे उसके साथ अथि सनि करै कम्प्यूटरमे अपन किछु काम वूम करैछे आओर खाली समयमे जेना खेलै वूलै छै शामके समयछै खालीछै अपन जाइछे खेलै वूलै ले अप क्रिकेट व्रुकेट खेलै छै अपन मनोरञ्जनके हिसाबसे जेकरामे मन लगैछे शामके आ ओकर आ खा आ आओर खाली समय रहैछे तऽ अपन खाली समयमे जेना कम्प्यूटर वम्पूटर छै ओ अपन सीखैछै काम अथि चलाबए छै देखैछे ओ ठीक चलैछे ओकरामे कि कि करय पड़ैछे उस हिसाबसे खाली समयमे ओ काम करैछे आओर काम वुम करै आओर देखैछैकि खेलकूदमे किनकर खाली समयमे खेलैछै अपन क्रिकेट व्रुकेट होले दोस्त वोस्त सनि साथ जाइछे खेलैले क्रिकेट व्रुकेट क्रिकेट व्रुकेट खेलैछै देखए शाम अथि खाली समयमे शामके समयमे जेना कहब लेके तऽ रातमे अगर खाली समयछै तऽ टी वी उवी देखैछेै मूवी वूवी फिलीम विलिम देखैछेै कोनो अगर अच्छा फिलीम विलिम हौले तऽ कोन कोन फिलीम छै अगर कोनो फिलीम देखैमे मोन वुन लगैछेै तऽ ओ अपन देखैछेै